पंज जनवरी उणिवीह सौ अठहतरि ॿारहं फेबररी उणिवीह सौ अठानवे सोरहं जून ॿ हज़ार ॿ अठावीह अगस्त ॿ हज़ार ॿारहं उणटीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार उणिवीह